गुड मॉर्निंग सर सर मैंने अभी मैंने ट्वेल्थ पास की है मैं ट्वेल्थ के बाद मैंने ट्वेल्थ बायो साइंस बायो से पास की है

मैं ट्वेल्थ के बाद और क्या कर सकता हूँ जिसमे मेरे आगे बढ़ने की स्कोप है

मैंने साइंस बायो ले रखा है ये सर डिप्लोमा करना है

फिलहाल तो सर डी फार्मा करना है मेरे को ओके थैंक यू सर